भारत में भोजन के मामले में एक बहुत सम्पन्न या बहुत लोकप्रिय देश है देश है भारत में कई तरह के पकवान कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं यहाँ पर अलग अलग संस्कृत अलग अलग संस्कृति और अलग अलग लोग सबका अलग अलग तरीके व्यंजन बनाते हैं साउथ में साउथ इंडियन भोजन जैसे इडली ढोसा वगैरह इस टैप से चावल से बनी हुई चीजें ज़्यादा खाई जाती है वहीं उन्होंने नौर्थ में में लाइक बेसन से बनी हुई चीज़ें लाइक ढोकला जो खमन ढोकला फाफड़े जो है जलेबी पोहा इस टाइप कि चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं यहाँ पर कहीं अलग अलग चीज़ें जैसे गेहूँ से बनी रोटी भारत में बहुत प्रसिद्ध है चावल से बनी इडलिया खास करके गेहूँ और चावल जो भी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है और वहीं भारत में दालें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो कि एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है दालों को उपयोग यहाँ कहीं ज़्यादा यूज होता है और डेरी और दूध से भी कई चीज़ें बनाई जाती है ख़ास करके मिठाई में पनीर फिर लस्सी वगैरह ये सारी चीज़ें भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और कई मिठाइयाँ भी भारत में दूध वगैरह से बनाई जाती है वहीं मसालों के मामले में भारत एक बहुत समृद्ध देश है यहाँ के हर व्यंजन में लगभग हर चीज यहाँ खाने के वस्तु में मसाले यूज होते हैं जो कि खाने को एक अलग सा स्वाद और एक सुगंधता पर देता है जो कि जो कि भारत में बहुत खाया जाता और हल व्यक्ति को मसाला बहुत पसंद है भारत में लगभग हर व्यक्ति मसाले यूज करता ही है ख़ास करके हल्दी जीरा यह सब धनिया लाल मिर्ची हरा धनिया जो सूखा धनिया वगैरह ये सब है कि बहुत महत्व पूर्ण चीज़ें हैं जो लगभग रोज़ाना इसकी जाती है गर्म मसाले में कई अलग अलग मसाले को मिल कर गर्म मसाला बनाया जाता खड़ा मसालों को पीस कर गर्म मसाला बनाया जाता है जो कि लगभग हर सब्ज़ी में और लगभग हर व्यंजन में जो भी यूज करते हैं जो कि एक खाने को अलग ही स्वाद और सुगंध देता है